अगर अस इंडियन हेल्थकेयर दे बारै च गल्ल करचै तां इंडियन हेल्थकेयर सिस्टम ऐ जेह्ड़ा ओह् बड़ा जादा शैल ऐ इत्थै जगह जगह हॉस्पिटल खु'ल्ले दे न लोकें गित्तै हर इक्क फैस्लिटी प्रोवाईड कीती दी ऐ इत्थै कुसै चीज़ दी कमी निं ऐ जेल्लै कोई घर दा बीमार होई जंदा ते अस हॉस्पिटल लेई जन्ने आं सिद्धा हॉस्पिटल केह् होंदा कि डॉक्टर सारे मौजूद होंदे न एह् निं ऐ कि असें उत्थै जाइयै इक्क इक्क दौं दौं घैंटा बौह्ना पौंदा ऐ जेल्लै पेशेंट जादा बमार होई जंदा तां पेशेंट उसी केह् करदे एडमिट करी ओड़दे ते डॉक्टर एडमिट करने दे बाद एह् निं ऐ कि आं उत्थै चैक निं कीता उ'नें एडमिट करने दे बाद ग्लूकोज़ लांदे न टाईम दे टाईम औंदे न चैक करदे पेशेंट गी कि पैह्लें कोला फर्क ऐ जां जादा बमार होई दा पैह्लें कोला ते जेह्ड़ियां नर्सां न ओह्बी बड़ा जादा रोल प्ले करदियां न ते हॉस्पिटल दिक्खो तां जादै नर्सां गै न नर्सां जेह्ड़ियां न ओह् बहुत जादा हैल्पफुल न अज्ज दे टाईम बिच क्योंकि नर्स दे बिना इक जेह्ड़े डॉक्टर ऐ ना ओह् निं कम्म करी सकदे न नर्सां बी जादा ध्यान रक्खदियां न पेशैंट दा टाईम टू टाईम उ'नें ई पानी पिलाओ खिलाओ इंजैक्शन बगैरा लाओ हर चीज़ ओह् डॉक्टर ते नर्सां ई करदियां न ना केे जि'यां अस दिक्खने होन्ने आं हॉस्पिटल दे कर्मचारी जेह्ड़े न ओह्बी बड़े शैल तरीके दे कम्म करदे न साफ सफाई मेंटेंन करदे न हर जगह सैनीटाईज़ दा प्रॉपर मास्क आइयै आंदे न डेली ते नाले साफ सफाई दा बी ओह् बहुत जादा ध्यान रक्खा करदे न अज्ज बी दिक्खो कि जेह्ड़े जेह्ड़े दूर दराज़ दे लोक न उ'नें ई बी दूरा दूरा आना पौंदा ऐ हॉस्पिटल ते केईं मतलब प्हाड़ियें बिच रौह्ने आह्ले दूर दराज़ दे उंदे डिस्पैंसरी बी नेईं खु'ल्ली दियां न ते उ'नें ई चलियै इन्नी दूर आना पौंदा ऐ ते बड़ी जादै ओह् बेचारे पिच्छें दूर दे प्रॉब्लम फेस करदे न चलियै इन्ने दूरा आना पौंदा अस जि'यां लोक आं रियासी दे लोक आं अस जि'यां कोई बीह् मिंट लगदे न हॉस्पिटल पुज्जने गी लेकिन जि'यां दूर दराज़ दे लोग न उ'नें ई बड़ी प्रॉब्लम होंदी आने जाने ई सवेरे आओ ते शामीं केईं लोक न्हेरे पुज्जदे न की की हॉस्पिटल ई बड़ा दूर ऐ डिस्पैंसरियां नेईं खु'ल्ली दियां तां करियै लोक इत्थै दूर दूर दे बी आंदे न ते जेह्ड़ा हॉस्पिटल ऐ ते एह् बड़ा जादा अच्छा ऐ हॉस्पिटल इत्थै कोई प्रॉब्लम निं ऐ हर इक डॉक्टर इत्थै मौजूद होंदा ऐ टाईम टू टाईम जिं'दी ड्यूटीं होंदी ओह् सारे डॉक्टर आंदे रौंह्दे न असेंगी वेट निं करना पौंदा ऐ मतलब शैल इत्थें साफ सफाई होंदी ऐ

बड़े जादा इत्थै हैल्पफुल न सारे डॉक्टर नर्सां कर्मचारी जेह्ड़े इन्ना ध्यान रखदे न इन्नी साफ सफाई करदे हैन बड़े बड़ी अच्छी तरीके कन्नै बड़ी मेह्नत कन्नै कम्म करदे न कम्म कोई इं'या निं होई जंदा ऐ कम्म करने गी बी बड़ी जादा मेह्नत लगदी ते हर कम्म ओह् बड़े शैल तरीके कन्नै करदे न सारा कम्म जेह्ड़ा बी करङन तां मतलब शैल अपना समझियै करदे न जि'यां पेशैंट दी डॉक्टर केयर करदे न एह् निं ऐ कि अगर अपना ई इन्सान होऐ ते ओह्दी जादा केयर करदे ऐसी निं ओह् सारें ई इक्क बराबर समझदे न